हमराके चित्रकला करैमे बहुत अच्छा लगै छै चित्रकला हमराके बचपनेसँ पसन्द छै चित्रकला जब हम बनाबै छियै तब हम ओकराके फोटो खीँचके फोटोमे देख लै छियै कि ओहिमे कथि कथि कमि बा कथि कथि कमी छै ओकराके जब देखै छियै तऽ ओहिमे तनिका मनिका गलती हो जाइ छै तऽ ओकरा सुधार हम करि लै छियै सुधार करैके बाद ओकराके हम अपन परिवारके अपना गाँव वालाके सभके देखाबै छियै आओर पूछै छियै कि हम जे चित्रकला बनौने छियै ओ केहन बनल छै चित्रकला कभी कभी हम अपना बहिनके भायके भी सिखा दै छियै ओकरा ओकरा सभके चित्रकला पहले हम खुदेसँ बना दै छियै ओकराके पहले हम रङ्ग भरय लागि सिखाइ दै छियै ओहो कहै छियै कि हमहुँ चित्रकला बना के अहाँके जैसन एक अच्छा चित्रकार बनै चित्रकला हमरा बहुत पसन्द छै हम बड़ा होकर एक चित्रकार बनबै छै